अ हेल' बाय मामोन

बुङा मानो हेल' अ बुङा मानो मामोन मानो फन खामा मानो फन खामामोन औ मा मैगं ए मालाथो लांनाय नोंलाय औ दाखालि लांनाया ए आंथ' आंथ' जेबो हासार होआखै आंथ' गबर हासारसो होदों जेबोथ' बेलेक हासार होआखै नोंसो मा खालामनानै नोंसो मा खालामनानै फेसेवना लादों आंथ' मोजाङानो हासार होदो गबर हासार होदो जेबो हासार होआखै बायखोलाय मानो थगायनो थगाया नङा आङो गबर हासार होदो आं

ए ए नों दोननो रोङाखैदां आं नोङो फेसेवना लादो माहा माहाबा बोनथुमना दोन्दोदां आंथ' जेबो होआखै गबर हासार होनानै दा खालामो माथो खिथिखोलाय आलु गायनायावबो आं गबर हासारसो होदों ए ए नोंसो माबोरै दोनना लानाय आंथ' जेब्बो हासार होखायाखै जे गबर हासार होयो आरो बोरमा खि होयो न'आवनो बोरमा दङनालाय हांसो हांसोनि खि बिदिनो बायदिसिना ए नोंसो माब्रै दोनना लानायबा आंथ' जेब्बो हासार होखाया होखायाखै बाय आंथ' इदिनो न'आवनो खिथि खामो गबरनि गबरनि हासार होयो बोरमानि बोरमा खिनि हासार होयो इदिनो जेबोथ' आरो इदि दावाय बायना लाबोनानै आं जेबो होया नङाना न'आवनो आं खना खना फान्थाव गायो बा आलु गायो बा लाइ लाफा गायो बिदिनो आं बहुद गबरदोनो खिथि खालामनानै आं फानो आरो दुकानावहाहै नोंसो माब्रै दोनना लानानै नोंबा मा खालामना लाखो नों दा आंनिथ' जेबो दाय नङा दे गाज्रि हामा मोना आंलाय मानोथो हामा मोननो आंथ' गुबुननोबो फानहरो बिदिनो गुबुनाबो गोबां बायनानै लाङो जायो औ गाज्रि मोना जेबो गाज्रि मोना जोंलाय आरो दखानिसो गाज्रि मोना गाज्रि मोना आं दुकानिसो फानग्रायालाय फाननांखागोनानो आं बयहाबो लाङो लाइ लाफा बा मुला बा खुमब्रा लाउ भिन्दि बिदिनो बायनानै लाङो आंथ' बिदि जेबो हासार होआ आं गबर हासार होसो बोरमा हासार होयो बोरमानि खि होयो आरो जेबो होखाया आं इखो नों होमब्लाबो नों हामा मोननो नाङा आं मोनबो हासार होआ बायनायनि हासार जेबो होखाया अ अ अ दे मोनबो नङा सोंना नायनांगानोखा सोंना नायाबालाय बोरै जागोन गाज्रि मोनादे गाज्रि मोना गाज्रि मोना मानो गाज्रि मोननो अ औ भकतपारायावनो फानो आङो औ औ आंबो बे भकतपारायावनो फानो न'नि एसे एनै खना खनला गायना फोनानै औ गुबुनाबो गोबाङानो लाङो माथो रावबोआनो कमप्लेन होआ माथो आंनि मैगं बायना लांनायखौलाय नों जायो दे होमब्ला दे दे दोन लांफैब्लानो जाबाय आरो देनां माखौबा नांगौब्ला देह दे दोन दे होमब्ला ना